वृक्ष वाटिका घूमय गेलियै तऽ हिरणसभ रहै फोटो घिचेलियै साथमे स् सभकेँ देखेलियै बहुत अच्छा लागैत रहै आओर सभ जानवर रहै अजगर रहै ओ भी बहुत अच्छा जगह रहै हरा भरा रहै साँपकेँ मारलियै तैयो उछलै